بریانی کے تمام اشیاء گوشت دہی چاول مصالحہ گرم مصالحہ شاہ زیرا الائچی چھوٹی الائچی بڑی الائچی دال چینی اِن سب کو مکس کر کے گوشت میں شامل کیا جاتا ہے دہی گوشت مصالحہ ہلدی مرچی نمک ادرک لہسن سب کو مکس کر کے ہری مرچی کوتمیر پودینہ سب ڈال کر یخنی بنا لیجیے یخنی بنانے کے بعد چاول کا ادھن رکھ کر اُس میں بریانی کے چاول گوشت میں شامل کیجیے بہت ہی لذیذ بریانی تیار ہو جائے گی اور پنجیری کا بھی میں بتا دیتی ہوں پنجیری میں

کاجو پستہ بادام اخروٹ انجیر اِن سب کو ملا کر فرائی کر لیجیے فرائی کرنے کے بعد اُس کو گرانڈ کر کر گڑ موٹا پھوڑ کر دال دیجیے پنجیری تیار ہو جائے گی